मुंहिंजी डांस में रुची आहे ऐं डांस जे ज़रिये मां पंहिंजी कहाणी बि ॿुधाए सघां थी डांस अहिड़ो तरीक़ो आहे जंहिंसां कोई बि माण्हू पंहिंजे आवाज़ जे इस्तेमालु करे बिना ई ख़ुदि जे बारे में ॿुधाए सघे थो हर हिकु डांस शैली हिकु कहाणी ॿुधाइण लाए शरीर जे हरकतूं ऐं चहिरे जे भावनि जो इस्तेमालु करे थो हीअ हिकु आत्म अभिव्यक्ति ई आहे जो ॿारनि खे पंहिंजे आसे पासे जी दुनिया जे बारे में सिखारे थी ऐं ख़ुदि खे विकसित करण जी अनुमती ॾिए थी डांस कंदे वक़्तु असांजो शरीरु ऐं मनु हिकु साथ लय में हूंदो आहे असां पंहिंजी अखियूं जे ज़रिए बि पंहिंजी कहाणी चई सघूं था